हा मां डांस प्रतियोगिता में भाॻु वठो हुयो जॾहिं मां बचपन में स्कूल में पढ़ंदी हुयमि तॾहिं क्लास चोथी में असांजे स्कूल में ई डांस प्रतियोगिता थी हुई जंहिं में मूंखे प्रतियोगिता में इनाम बि ॾिनल वियो हुयो